आं आतां शेतकारी म्हटल्यार काय गरीब शेतकरी आसता व्हडलोय शेतकारी आसता तेका मातशें त्रास जाता पयशे बी कमी आसता धाकट्या शेतकऱ्याक व्हडल्या शेतकाऱ्यां कडे ट्रॅक्टर जे हे हें करूंक लिवपाक रोंवपाक सगळे मशीन हाडटा तेंकां मनांयाची गरज ना आनी धाकट्या शेतकाराक कितें जाता जोत पळोवचें पडटा नागरुचें पडटा तेका बैल जाय तेका बैलांक खावपा पिवपा जाय ते त्रास आहा तेका बायलो मेळना मानाय मेळना तेका पयशे दिवचे पडटा तेंका लॉन काडुचें पडटा तेका लागून तेंकां खूब त्रास जाता आनी तेणें करून तेंचें पीक बेगीन येवपा मातशें कुस्तार जाता किद्या तर शेणाचो वापर मातशें साऱ्याचो वापर अशें करता आनी व्हडले शेतकार आहा ते सारें बिरें बरें बरें वापरता आणी ते आपले पीक तीन म्हयन्याचे दोन म्हयन्यान काडटा चार म्हयन्याचे तीन म्हयन्यान काडटा अशें करून तेंकां चड हें करता आनी गव्हर्मेंट कितें करता जेचे शेतां बेगीन पिकता बेगीन बरें जाता तेक तेका गवर्नमेंट तेंकां पयसो भरून दिता आनी गरीब शेतकरी आसा तेंचे बेगीनय जायना आनी तेंच्या कडेन तितलें मेहनत करपाक मेहनत करता पूण तितलें तेंकां त्रास जाता आनी तेंचे पीक बेगीन पावना तें तेका लागून ते गवरमेंट तेंकां जाय तशी फेसिलिटी दिना तेका लागोन गव्हरमेंटान मातशें तेंचे चितूंक जाय आणी हे व्हडले शेतकार कितें तेंकां तेंच्या कडे पयसो आसता म्हणल्यार ते कितें करूंक जाता तेंच्यान म्हणान व्हडले शेतकऱ्या मुखार पावता आनी फाटले शेतकरी आसता ते गरीब आसता ते मातशे फाटल्यान रावता कित्या तेंकां सगळें सोदुचें पडटा परतें कितें साऱ्याचें जावं जावं आणी कितें मनायांचे तें चिंतूचे पडटा आपल्या संवसाराचे चिंतूचे पडटा आनी तें चिंतना जाल्यार तेंकां मागीर त्रास जाता अशें करून थोडे थोडे लोक कितें करता आपल्या घराचे मजबुरी बी आसली जाल्यार तेंकां मातशें घरांतूय त्रास जाता भुरग्यांक शिकोवपा त्रास जाता मागीर थोड्या थोड्या भुरग्यांक थो इस्कोल बी शिकोवपा घालपाक कुस्तार जाता तें शिकोवपा तें फाटलें फुडें पळयता कित्या पयसो नासता तेंच्या कडेन आनी व्हडल्या शेत शेतकाऱ्यांक तशें कांय नासता कित्या तेंच्या कडेन जायतो पयसो आसता जाय तशें ते आपल्या भुरग्याचें पळोवंक शकता जावं फॅमिलीचें पळोवंक शकता आणी जाय तशें आपल्याक किदेंय जाय तसो वापर करूंक शकता म्हणोन मातशें गरिबां कडे जाता तितलें स सरकारान मातसो तेंकां हेल्प करची